پندرہ ہزار دو سو پچاس تیس ہزار چار سو تیئیس بیالیس ہزار ایک سو چونتیس ایک لاکھ پینسٹھ ہزار چھ سو تیئیس چھ لاکھ تینتالیس ہزار نو سو ستاسی